हलो हलो हाँ हम टेलर बोल रहे हैं बोलिए हाँ बिल्कुल क्या करवाना है हाँ हो जाएगा हो अच्छा

ठीक है कर देंगे

अच्छा हम अच्छा से फिटिंग कर देंगे आप लाइएगा न तो हम बहुत अच्छा से फिटिंग कर देंगे ठीक है हम बहुत अच्छा सिलाई भी करते हैं और रहे गया कि आप काम को देखिए या फिर जानिएगा ना पहले फिटिंग करवाइए उसके बाद देखिए कि हाँ मेरा काम कैसा है समझे ना हाँ तो कौन कपड़ा है आपके पास हमरा दुकान सुरेश चौक के पास है तो वह जानिएगा पूछिएगा कि यह अमरेश जी का टेलर जो है उनका कौन सा दुकान है तो मोड़े सारे बहुत सारे पंचायत एसा है जो जानते हैं कि अमरेश जी का दुकान है बहुत अच्छा सिलाई करते हैं समझे तो किसी से पूछिएगा किसी से पूछिएगा तो बता देंगे कि हाँ उस जगह दुकान है ठीक है बहुत नाम चलता है मेरा समझे और कपड़ा उतना है तो ले लाइएगा समझे ना हाँ तो कब कब आइएगा कितना देर में एक घंटा लगेगा तो ज़्यादा जल्दी ज़रूरत है या ले कुछ बाद में ज़रूरत है अच्छा बच्चा का ज़रूरत है हाँ ज़रूरत है तो ठीक है एसे छुट्टी बहुत कम रहता है बहुत सारा कपड़ा रहता है अब जल्दी कहिएगा एक बाएग तो दिक्कत हो जाएगा लेकिन देखिए कोशिश करेंगे कि हम जल्दी सिलाई करके दे देंगे ठीक है तो हाँ ठीक हाँ कर देंगे इसको हम ठीक है और चलिए